मेथ्स ऐं साइंस मुंहिंजो फे़वरेट सब्जेक्ट हूंदा होया छाकाणि त मूंखे अंगनि सां खेॾणु जाम वणंदो होयो मां त साइंस में मूंखे नयूं नयूं जानकारियूं मिलंदियूं जेके असांखे रोज़मर्रा की ज़िंदगीअ में जाम कमु ईंदियूं आहिनि हिन खां असांजो ज्ञान बि वधंदो आहे ही ॿई सब्जेक्ट जाम मस्त सब्जेक्ट आहिनि